हम जहाँ रहते हैं वहाँ पहाड़ है वह पहाड़ पर मैं जाकर घूमते हैं फिरते हैं बहुत ऊँचे पर है पहाड़ बहुत अच्छे जगह है का बोला ला कि बहुत दूर दूर के आदमी आते जाते हैं इस तरह बहुत अच्छे बढ़िया लगते है और जगह और दूर जाते हैं ख़ूब फिल्ड है उस फिल्ड में खेलते हैं ऊँचे ऊँचे पहाड़ है वो पहाड़ पर जाते आते हैं अग़ल बग़ल सब है तो क्या बोला ला कि पेड़ पौधा है